گاؤں کے لوگوں کے لیے کاروبار کرنا ہی ایک بہت بڑا چیلنچ ہوتا ہے اور کاروبار شروع کرتے وقت گاؤں کے لوگوں کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سب سے بڑا چیلنج جو ہے گاؤں میں پیسے کی کمی پونجے کی کمی جو کاروبار کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے گاؤں میں لوگوں کے پاس پیسے کی شدید کمی ہوتی ہے یہاں کے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں لیکن پیسے کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں نے کاروبار نہیں کیا وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکے اسی لیے گاؤں میں لوگ کھیتی باڑی اور زراعت کو پیشہ کے طور پر اپناتے ہیں لیکن اب کھیتی کو انہوں نے کاروبار کے طور پر اپنا لیا ہے اب وہ کھیتی کو ہی کاروبار کے طور پر کرتے ہیں دوسرا سب سے بڑا چیلنج جس کا سامنا گاؤں میں لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ ادھار سامان لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے ہیں اور اگر دیتے بھی ہیں تو وقت پر نہیں دیتے ہیں میں ایسے کئی کاروبار کرنے والوں کو جھانتا ہوں جنہوں نے بہت ہمت اور طاقت کے ساتھ کاروبار شروع کیا لیکن گاؤں میں لوگوں نے ان سے اتنا ادھار لیا کہ وہ بیچارے کاروبار میں مقروض ہو گئے لاکھوں روپیے کا سامان لوگوں نے ادھار لیا یہ بہت بڑا چیلنج ہے لوگوں کو کاروبار شروع کرنے میں